ड्रॉइंग ठाहिण महिल मां सभु खां पहले ड्रॉइंग जी आउटलाइनिंग ठाहींदी आहियां कोई बि पिक्चर हुजे सभु खां पहले हुनजी मां आउटलाइनिंग ठाहींदी आहियां हुन खां पोइ हुन में मां रंग भरंदी आहियां छो त आउटलाइनिंग ठाहिण सां ही जेकी पिचर हूंदी आहे फोटो हूंदी आहे उहा सही तरीक़े सां ही ठही सघंदी आहे और ड्रॉइंग जेकी आहे मां जेको आहे ऑनलाइन बि ॾिसी करे ठाहे सघंदी आहियां छो त ऑनलाइन सां नवां नवां तरीक़ो ख़बर पवंदो आहे और हुनखे और सुठी तरह सां ठाहिण जो ख ख़बर पवंदी आहे कि और असां पंहिंजी और हिक कला खे कीअं हुनखे ड्रॉइंग खे केतिरो सुठो अॻिते वधाए सघंदा आहियूं और अञा मां जल्दी ही हाने हिकु पंहिंजी ड्रॉइंग ठाही हुई जंहिं में झूलेलाल साईं जी मां फोटो ठाहींदो हुओ हुन में मां पहले आउटलाइनिंग कई पोइ मां हुन में रंग भरिया त और उहा एतिरी सुठी मुंहिंजी ठही आहे कि मां हुन हूअं हुन फोटो खे हुन ड्रॉइंग खे मां पंहिंजे ड्रॉइंग में अॼु बि टंगे करे हाणे रखियो आहे उहा ॾिसण में एतिरी सुठी लॻंदी आहे कि हर कोई पुछंदो आहे कि हीअं तूं कीअं ठाहींदी थी त मां हुनखे ॿुधायो कि मां हिनखे पहले आउटलाइनिंग कई पोइ मां हुन में कलर भरिया और जेको आहे झूलेलाल साईं जी जेकी उहो जेकी उहा फोटो आहे चित्र आहे हुनखे मां ऑनलाइन ॾिठो हुनखे कढी करे हुन सां मां हुनखे ठाहियो त इअं ई मां पंहिंजी ड्रॉइंग खे सुठे सां सुठो कयो